हैलो सर नमस्ते मैम आप मसाज जी ऑनर से बात रहे हो हम्म हम्म मुझे मतलब हेल्थ के लिए मसाज करवानी है मतलब कि पीठ पे दर्द काफ़ी जी अच्छा तो आप कुछ बताएँगी

अच्छा जी

अच्छा तो मतलब कि सेंटर आपका कहाँ पर है आप थोड़ा बता सकती हैं

जी जी और तो फिर कल से इस्टार्ट करें क्या चार्जेस जी जी जी जी